हॅलो हांव मिना नायक उलयतां हांवेन तुमच्या रेस्टोरण्टान जेवणाची ऑर्डर दिल्ली ऑर्डर दिल्यार अर्दवर जालें म्हाजी ऑर्डर तयार जाल्लीच आसतली पूण म्हाका जेवणा वांगडा मिठायी ऑर्डर करपाची आसा तुमचे लागीं खंयची खंयची मिठायी आसा जाणून घेवपाक शकता मिठायी फ्रॅश मेळटली न्ही बरें गुलाब जामून आनी मैसूरपाकाची ऑर्डर घेयात आनी ताच्या बरोबर तीन फेमली पॅक आयसक्रीम आनी चार केकाचे पीस सुद्दां धाडून दियात थेंक्यू